आंनि गामिनि धोरोमारि दैदेनगिरि बुंनो थाङोबा आङो बेयो आंनि आबौआनो जायो आबौ सरबेसर ब्रह्म बेनिफ्राय आङो गोबां सोलोंनो मोनबाय माने बे आबौआनो जोंखौ थिनदोंमोन ओ एखादसि पुरनिमा अमाबैसा बेयाव निरामिस जानांगौ होननानै दासिम जोङो बेदिखौनो सोलिगासिनो दङ आरो बहुथ आङो फिथाय मोननाय बादि मोनो माने मोजां खामानिफ्रा जाफुङो बिदि थायोबा आरो मोनसे समाव आङो मोनसे गाज्रि ब्रह्म धोरोमनि अनगा जाथावै मोनसे खामानि मावफ्लांदोंमोन बे बे बेनिफ्रायबो आंखौ बासायदों बे आबौआनो आरो जोंनि धोरोमआनो आंखौ बासायनाय बादि बुंजायो जोंनि न'खरखौ बासायनाया जोंनि आबौ आंनि सरबेसर ब्रह्म आनो आरो जोंनि ब्रह्म धोरोमानो होननानै आं सानो आरो बहुथ आंखौ आबौआ बोसोन हायो जाहाथे गिदिरखौबो मोजाङै मानसनमान होनांगौ माबोरै नोङो नोंनि थांखियाव सौहैनोबा माबोरै माबोरै नोङो आवगायलांनांगोन बेफोरखौ नोङो मोजाङै खिन्थायो आरो